प्रणाम और बताइए अपना ठीक है दीदी और बताइए क्या हाल चाल है घर परिवार के और बताइए कैसे याद की

हाँ हाँ गहना है हर तरह के गहने हैं बताइए आपको किस तरह का गहना चाहिए क्या चाहिए कान में का नाक में का गले में का पैर में का किस तरह का गहना चाहिए हाँ हाँ बताइए आपको चाहिए क्या कान का झाली अच्छा अच्छा लटकन में जैसे कि जैसे पहले बताइए झूमर वाला चाहिए कि जैसे कनफूल होता है वैसा चाहिए कि टप्स चाहिए झूमर वाला तो मतलब झूमर में जैसे होता नई क्या वो बूंदी जो गोला गोला होता है तो उसमें झूमर में अलग अलग जो लटकता रहता है वैसा चाहिए कि गोल में जो लटकता रहे वैसे चाहिए कि जैसे चौकोर में होता है गोला में गोल में अच्छा तो जैसे हाँ है अच्छा छोटा साइज चाहिए कि बड़ा साइज छोटा साइज अच्छा अच्छा ठीक है तो कितने पैसा तो आप जितना कहिए उतने तक मिल जाएगा कम से कम मान के चलिए आठ हाँ आठ हजार नौ देखिए नहीं नौ हजार से शुरू है नौ हजार से आठ हजार में तो छोटा मिलेगा आप जैसे बता रही हैं कनफूल टाइप वैसा मिलेगा और नौ हजार से शुरू है आपका पन्द्रह हजार है बारह हजार है बीस उसके आगे बढ़ता जाएगा दाम जैसा सामान रहेगा वैसा दाम रहेगा तो मतलब आप नही नहीं वजन नहीं रहेगा वजन नहीं रहेगा आप जैसा कहेंगी वैसा हम नहीं रहेगा तो हम बनवा देंगे ना अडर दे देंगे वैसा बन जाएगा जिस तरह का आपको सामान चाहिए हर तरह के सामान यहाँ हमारे यहाँ मौजूद है अगर जो नहीं होगा दुकान पे आप डिज़ाइन बता देंगी हम बनवा देंगे तुरंत ठीक है और बताइए मतलब केवल झुमका चाहिए और कुछ चाहिए आपको नाक ओक में का नहीं चाहिए क्या ले लीजिए नाक ओक में का जैसे हाए बहुत तरह का है दीदी हमारे यहाँ जैसे नाक में का नथिया हो गया और एक कील लगा हुआ है एक मोती लगा हुआ है हाँ हाँ नया डिज़ाइन निकला हुआ है हर तरह का एक एक नाक में का है मतलब एक नग लगा होता है किसी में तीन नग लगा होता है किसी में एक घुँघरू लगा हुआ होता है उस तरह का है और एक ऐसा है ना कि पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर मतलब नाक में वहाँ से लेके नीचे केवल एक एक तीन चार घुँघरू लगा होता है उस तरह का है नाक में का तो अगर आपको पसंद वो आपका रहेगा पन्द्रह सौ हो गया कोई एक हज़ार है कोई पन्द्रह सौ कोई नौ सौ ऐसे ऐसे करके मतलब जिस तरह का जिसमें जैसे मैटीरियल लगा होता है उसी तरह उसका दाम लगा हुआ है और चलिए ऐसी बात नहीं है अगर आप हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलिए अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं हो जाएगा आराम से हो जाएगा अब अगर जैसे कम ज़्यादा कुछ कर रही हैं भाई कुछ बाकी लगा दीजिएगा कुछ बाकी लगा दीजिएगा उसके आगे पीछे करके भेज दीजिएगा और मतलब करधन जी क्या कह रही हैं अरे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं इतना परिचय आपका उधार क्यों नहीं चल जाएगा देते रहिएगा धीरे धीरे जभी भईया देंगे तब देते रहिएगा आराम से हाँ ठीक है चलिए अच्छा और ये कह रहे थे करधन वगैरह भी आया हुआ है वो झूमर लगा होता है नहीं गोल गोल जगह जगह करधन में जो झूमर लगा होता है गोला गोला वो भी है हमारे पास

अच्छा अच्छा चलिए अच्छा नहीं वो बगल वाली आपकी है ना वो लेकर गई हैं उसी में